हॅलो हॅलो कामाक्षी रॅस्टॉरेंट न्ही म्हाका तुमचें रॅस्टॉरेंटाचें नांव तुमचें हॉटेलाचें नांव म्हाका आमचें एकट्या शेजाऱ्यान सुचयिल्लें हांव मुंबय आसतां हांव आतांच गोंयां आयलां सो म्हाका गोंयचें जें बरें सामकें पारंपारीक जेवण जें आसा घरावें जेवण म्हणटा तशें जेवपाक रूच आयल्या जेवपाचें आसा सो तुमचें हॉटेलाचें नांव सांगलें सामकें फामाद हॉटेल अशें म्हणलें सो तुमचें हॉटेलांत बरें अशें पारंपारीक जेवण कितें आसतलें म्हाका अशें काफ्रियाल म्हणजे आमचें गोंयची शागुती गोंयचें सुंगटांचें सुकें बी तशें तरेची जेवण जाय आशिल्लें तुमचें हॉटेलांत तसलें जेवण मेळटा आं इतले नग आसतात आनीक आनीक कितें अशें म्हणल्यार तुमच्या हॉटेलांत वतकर लोक खावपाक सोदतात आं बरी झणझणीत आसता न्ही खावपा सारकी हय म्हाका सामकी अशी झणझणीत जाय कित्याक तशी खावपाची म्हाका रूच आयला इतल्या वर्सांनी हांव गोंयांत आयलां न्ही म्हणटकर म्हाका खायीन दिसल्या ताका लागून आं मालवणी म्हाका चडशें नाका म्हाका गोंयचेंच चडशें जाय अशें सुंगटांचें सुकें तिस खुब्यांचें सुकें बी तशें तरेन आसता तुमचें जेवण भरिल्ल्यो माणक्यो बी आसात माणक्यांची चिली आं आं बरें आनी खाऱ्या बांगड्यांची किस्मूर बी तशे तरेन दवरता आं सुंगटांची आसाता गाळम्याचीय आसाता आं ती म्हाका चड आवडटा गाळम्याची आनी कितें अशें तरेन तुमचें गोंयचें बद्दल अशें म्हणलें गोंयची सामकी रूच हाडपा सारकें हें जें सोलकडी बी तशें कितें दवरतात तुमी बरी हय बांगड्यांची हुड्डामेथी बरें ताजें फडफडीत मेळटात न्ही गोंयांत बांगडें तातूंत आनी बरें हय आनी बरें रुचीक लागता आं आं तशें आसा आं तशी रेट तुमची आं तशी रेट तुमची बरी आसता न्ही तशी चड म्हारग ना न्ही तुमच्या हॉटेलांत इतलें हय कित्याक हांगा अशें आयकला की बेश्टेंच लोक पयशें घेतात बी तशें जाता न्ही ताका लागून हांव तुमचें अशें पारंपारीक जेवण आनी सामकें गोंयचें घरावें जेवण जेवपाक लागून आं बरें जालें म्हाका तशेंच जाय आशिल्लें आनी म्हाका एक सांगात तुमचें थंय येवपाक अशी खंयच्यान वाट बी कशी खंय आसा तुमचें हांव येवपाक सोदतालें

आं आं वाटेर वता आसताना दिसता आसतलें न्ही नांव मारिल्लें आसतलें तशें आं आनी अं वे् सुंगटांची थाली बी तशें मेळटली सुंगटांची थाली बी सुंगटां बी बरीं

कशी ऑर्डर दिता त्या प्रमाणें

नुस्तें तुमचें ताजें फडफडीत आसा आसतलें तेन्नाच हाडिल्लें नुस्तें बरें आसा आसतलें न्ही सामकें फ्रॅश बरें नुस्तें मेळटा आनी गोंयांत कितें आसता गोंयांत सामकें ताजेंच नुस्तें बरें लागता आं आनी ताजें फडफडीत नुस्तें आसा ताजेंच सगळ्यांनी चिकनूय बी जें आसा पळय मटण चडशें गोंयांत चडशें मटण हय आनी शिवराकानूय बी तुमचें आसतलें न्ही खूब कितें कितें शिवराकान कितें आसा हय

आं वालांची भाजी बी आसची ना भेंडी भाजी वालांची अळसाण्या तोणाक बी तसलें बी मेळटा तुमच्या हातूंत हां बरें तर हांव येतां तुमचें ऍड्रॅस मेळ्ळें न्ही म्हाका आतां हांव एक दीस येतां हांगा गोंयानूच आसतलें एक दीस येता फावट मारता बरें तर दवरता